हैलो क्या मेरी बात ट्रेवल एजेंसी में हो रही है मुझे अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ जाना था तो मुझे ट्रेव मतलब बाइक चाहिए थी एक महीने के लिए हाँ एक महीने के लिए हाँ गाड़ी अरेंज करवाना था मुझे चार पाँच बाइक चाहिए थी यह तो क्या चार्जेस तो आप पूरा टोटल बताइए ना नहीं नहीं बीस हज़ार ले लीजिए ना पच्चीस हजार में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है मैम तो आप थोड़ा सा कम कर के बताइए तो पच्चीस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ठीक जी पच्चीस मैम चलो तेईस में दोनों बात पक्की कर लेते हैं अपन नहीं पहुँचा देना गेंदा चौक साढ़े बारह बजे तक धन्यवाद